हमारे यहाँ पर बहुत सारे सुंदर अनुभव करने के लिए बहुत से तरीके हैं जैसे नाहरगढ़ का किला है जयगढ़ का किला है आमेर का किला है जल महल है बहुत सारी राजस्थान में जयपुर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी सुंदर सुंदर जगह है जहाँ अनुभव करने को बहुत सारी चीज़े मिलती हैं अगर आपको पहाड़ी या जंगल के वहाँ जाना है तो आप गलता गेट जा सकते हो नारगढ़ का किला जा सकते हो और अगर आपको थोड़ा कुछ जल या कुछ ऐसा आपको देखना है तो आप जल महल देख सकते हो वहीं ऐसे बिरला मंदिर वगैरह हुआ अगर आप धार्मिक उस पर जाना चाहते हो तो धार्मिक स्थल भी यहाँ पर काफ़ी सारे हैं वहीं अगर जैसे झरनों की या उसकी बात करें तो हमारे राजस्थान में उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है बहुत सारी झील बहुत सारी वहाँ पर जो है चारों तरफ वो अलग अलग है झीलें है बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं जहाँ पर आप हर प्रकार का बोट चलाना नाव चलाना सभी प्रकार का आप आनंद ले सकते हो अजमेर के अंदर जैसे अनसागर लेक है वह भी बहुत बड़ी लेक है और राजस्थान में जैसे अभी अजमेर के अंदर सेवन वंडर्स बनाए गए हैं वो भी बहुत सुंदर जगह है अपने आप में अनुभव करने की बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर अपने विश्व के जितने भी सेवन वंडर्स हैं उनको वहाँ पर दर्शाया गया है दिखाया गया है तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं बाकी हमारे यहाँ जयपुर में भी नाहरगढ़ जयगढ़ आमेर खोले के हनुमान जी बहुत सारी ऐसी जगह हैं सुंदर सुंदर जहाँ आप जाकर कुछ नया अनुभव कर सकते हो